हाँ बोलिए बोले बारहवीं का बुक लेना था अच्छा वाला है न

रंगा मिलेगा न रेड हाँ वहाँ पर दूसरा क्वालटी का रहता अच्छा बढ़िया है और ये दसवीं का भी ले दसवीं का भी दसवीं का भी बुक रखते हैं

इसका आठवाँ का

ये आठवाँ क्लास का अठवाँ क्लास का भी रखते हैं

बच्चा के लिए ऊ जो होता है पाती ऊ भी रख

ठीक है आ रहे हैं तब बच्चा का मिल जाएगा न अरे और एक मेरे लिए भी लेना है और एक एक मेरे लिए बुक भी लेना है बारहवीं का

ठीक है आ जाएँगे बारहवीं का ठीके हैं आते हैं तब